आं संनो मोजां मोननायानो जाहैबाय अमा बेदर अमा बेदराव ओरैबायदि सामब्राम बुरजा होनानै संनो मोजां मोनो आरो लोगोसे आंनि संनाया ओरैबायदि टेस्टि जायो आरो मोनसे संबावनोया जायो एमफौ बियो बरियायै सङो आङो माखासे एमफौखौ ओरैबायदि संनांगौ फार्स्ट टाइम एवनाय एवग्रोदो एवनानै बेनि उनाव सुफिनदो आमफ्राय एवबाय थानानै जेब्ला मोनहां मोनहां जायोब्ला सामब्रामखौहाय मोनसे टाइमाव होनांगौ बेनि सिगां होग्रोनाय जायोब्ला सामब्रामखौ होयोब्ला एमफौआ खामथाबो ओरैबायदि खामथाबो नाथाय एमफौखौ मोनहां मोनहां जानाय जेब्ला माबायो सामब्रामखौ लरायहोनांगौ बेनि टेस्टिया जोबोर मोजां आरो बांद्राय सामब्रामजों खामथाबोब्ला एवनायाव सुबिदाबायदि जाया आमफ्राय ना एवनाय बेफोरो थावआ जोबोर दुंनांगोन आरो खरायआबो दुंग्रोनांगोन बेनि उनावसो नाखौहाय एवनो हागोन खरायआ दुङाब्ला नाया खामथाबो भाजा एवनाय माबानायाव सुबिदा बायदि जाया जायफोरहा ना फिसा फिसा एवो बिसोरबोसो सारायआव दुंनोगोनां जानांगौ